नमस्ते

आटा है क्या सरसों का तेल सारे ठेन समीन वाला आचार क्या रेट का है सरसो तेल का है और एक सरसों तेल कौन सा घिऊ देसी घिऊ देसी घी क्या है आपको लेना है कुछ कम नहीं होगा ठीक है तो दे दो आटा दे दो सरसों का तेल घिऊ आपका दुकान है आपकी दुकान कहाँ पर है कहाँ पे आपकी दुकान है अच्छा कब तक मिल जायेगा आटा नहीं है मेरे पास आटा तो लेना है क्या हुआ अरे वाला आटा चाहिये डिस्काउंट कीजिये दो सौ किलो की रुपये में अच्छा ठीक है तो दे दो अब घिऊ भी कुछ कम करो ना दो सौ रुपया हाँ दाल कैसे देते हैं अरे एक सौ साठ में बहुत कुछ कम करो चलो ठीक है तो और कम करो नमस्ते